हैलो कौन

पंद्रह हज़ार ओके मैम तो आप चौदह हज़ार दे दीजिएगा मैम अब हाइड्रो फैशल का तो इतना ही लगता है हमारे यहाँ इतने ही चार्जस हैं मैं अरे मैम आपको अच्छा दिखना है तो उसके लिए आपको पैसे तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगी उससे आप बहुत अच्छे दिखोगे हाइड्रा फेशियल से आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी आप सब से अच्छे लगोगे फेशियल में कितने दो घंटे लगते हैं फेशियल में हाँ हाँ जी कल आप आ जाइए हो जाएगा आपका काम हम कर देंगे थैंक यू सो मच